आज के इस समय के दौर में लोग अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा महत्व देते हैं अगर हम माता पिता की बात करें तो हर माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में करवाता है उसी कारण उस बच्चे को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अगर बात करें हिंदी में पहाड़े की या गिनतियों की तो ऐसे बच्चों को हिंदी में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है